हमरा मौसममे सबसँ सुन्दर लागैए बसन्त ऋतु बसन्त ऋतु मतलब भेलै नहि ठण्डा नहि गरमी एकदम बसन्त खुलासँ रहि सकै छी फ्री भऽ कऽ सब काज कऽ सकै छी जेना कि बसन्त ऋतु फागुनके महिना भेल ओहि महिनामे सब चीजे बढ़िआँ लागै छै हर चीज सबसँ सुन्दर मौसम भेलै नहि बेसी ठण्डा रहत नहि गरमी रहत एकदम बसन्त ऋतु फ्रीसँ सबकिछुके हर चीज घुमनाइ फिरनाइ खेनाइ पिनाइ एना ओना पढ़नाइ लिखनाइ हर चीजेसँ लोकके मोन लागै छै खाने बनबैमे किछु भी चीजमे हर चीजके लोकके धार्मिके जगह कोनो भी चीजमे बसन्त ऋतु एकदम फ्रीसँ घुमू फिरू ओहि महिनामे होली होइ छै बहुत तरहके पर्वसब छै बहुत एहन चीज छै जे लोकके नीक लागल फ्री लोक रहल कोनो नहि ठण्डाके टेन्शन नहि गरमीके टेन्शन हर चीज लोक फ्रीसँ केलक पूरा घुमलक फिरलक बहुत नीक लागैए एहन मौसम होइ छै जे सबदिन रहै बसंत ऋतुसनके तऽ हम बुझै छिए जे कोनो मौसमे नहि छै सबसँ उत्तम मौसम बसन्त ऋतु छिए आओर ओकर बाद जे कोनो छनि तऽ कातिक महिना जे छै सेहो ओहो बहुत सुन्दर बसन्त ऋतुएजकाँ रहै छै ओहो महिनामे बहुत सुन्दर लगै छै बसन्त ऋतु हमरासभके जतेकमे जे भी छी बहुत हम चाहै छी सभके नीक लागैत हेतनि हमरेजकाँ तहन तऽ सभके अपन अपन सोच अलग छनि सभके एगो पसन्द अलग छनि हमर पसन्द किछु आओर लोकके पसन्द किछु आओर नहि कहि सकै छी लेकिन बसन्त ऋतु होइ छै जे सबदिन एहिना रहैके चाही एहने बसन्त ऋतु रहितै जे एहिना लोक घुमता फिरता खेता पीता नहि ठण्डाके टेन्शन नहि गरमीके टेन्शन कोनो काजो करैमे नहि दिक्कत सबकिछु नीक लागै छै